हमारे क्षेत्र तो बहुत सारे युवा हैं जैसे कि बहुत सारे पढ़ लिख कर भी अन्य काम करते हैं जैसे कि जुआ वगैरह खेलते हैं और अन्य में कठिनाई हुई जैसे कि रुपया माँ बाप पढ़ाई में बहुत खर्च करते हैं जैसे पढ़ाने के लिए रुपया खर्च किया जाता है उतना पढ़े लिखे भी लोग अपना अपना बिजनेस नौकरी पाते हैं क्योंकि ये अच्छा से पढ़ाई होने कठिनाई नहीं होती है फिर भी उतना पढ़ लिख कर पाए और नौकरी ले पाए क्योंकि गरीब हम लोग गरीब होते हैं और पढ़ाई उतना सूक्ष्म से नहीं किया जाता है जैसे हम नौकरी ले पाएँ और नौकरी ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाती है और अच्छे से नौकरी नहीं ले पाते हैं जैसे कि ये माँ बाप पढ़ाते है रुपिया लगा कर हम लोग पढ़ लिख कर भी अन्य नहीं काम करते है जैसे कि जैसे इसीलिए पढ़ाई अन्य काम